भोपाल शहर में कुछ ऐसी परंपराएं मंदिर हैं जो कि समुदाय की पहचान होती है और इन के इतिहास से चलती आ रही हैं ये पूजा स्थलों जैसे कि देखा जाए तो यहाँ पर एक गुफ़ा मंदिर है जो भोपाल शहर में प्राचीन समय से यहाँ चलते आ रही है इस गुफ़ा मंदिर में एक ऐसा कुंड बना हुआ है जिसमें जिसके अंदर शंकर भगवान की पिंडी लगी है और एक मंदिर है जिसमें इतना ऊंचाइयों पे है और सब से ऊंचाई में उसका जो सब से ऊंचा वाला जो भाग है उसको गोल्ड से सजाया गया है भोपाल शहर में एक राधा कृष्ण मंदिर है जो भक्तों के लिए पूजा अर्चना करने के लिए दिन भर खुला रहता है और उनके त्यौहारों में भी यह राधा रानी वाली मंदिर है इसका भरपूर आनंद उठाते हैं और यहाँ पर एक बिरला मन्दिर है जो उस लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है इसमें सारे परिवार अपने जाते हैं और अपनी पारंपरिक नियमों के साथ यहाँ पर पूजा करते हैं और बड़े उत्साह के साथ अपना त्यौहार मनाते हैं